हेयौ अहाँकेँ जे गाड़ी वाला जे ड्राइवर अहाँकेॅं जे हम फोन केने रहौं जे अहाँ एबै हम जेबै सहरसा तऽ अहाँ नहि एलियै नहि एलियै अहाँ देरी कए देलियै तीन चारि घंटा लगा देलियै एतेक देरीसँ हम नहि एते काल तऽ हम नहि आब रहि सकै छी कते काल हम रहब बैसल रहब तै के लेल अहाँ अपन कहियो ड्राइवरकेँ जे अहाँ नहि आबै लऽ गाड़ी लए कऽ हम दोसर गाड़ी कए कऽ आ हम अपन दोसर ऑटो या जे हमरा गाड़ी भेटै हम ओहिसँ अपन सहरसा चलि जायब अहाँ अपन गाड़ी वालाके कहियौ नहि आयत अपन चलि जाय लए